हेलो जी प्रणाम कहलहुँ जे हमरा जे छै से गाछ लेबाक छलैहँ अच्छा हम कहलहुँ जे हम कहलहुँ जे हमरा हम कहलहुँ जे हमरा जे छै से लीचीके गाछ भऽ जेतै

तऽ कहलहुँ कि जे ली लीचीके गाछ एखन की रेट पड़ैए कहलहुँ कहलहुँ जे हमरा लेबाक नहि अइ बेसी हमरा लेबाक यऽ तीनेगो जे मतलब ओइमे जे छै से अढ़ाइ सएके दरसँ रेट लगै दियौ ने कहलहुँ जे हमरा तीनगो गाछ लेबाक यऽ लीचीके की बुझलियै तऽ ओइमे हमरा अढ़ाइ तीन सए जे छै गाछ सॉरी अढ़ाइ सए मतलब लगै दियौ तीन सए कहलियै तऽ अढ़ाइ सए रेट लगै दियौ तीनगो गाछके

तब आमक की रेट चलैए अखन

जी हयौ कहलहुँ केराके बगान केराके बगान हेतै अहाँ लगमे हाँ हाँ किएक कि ओहो रोपनाय छलैहँ हमरा जे छै से छैठमे पाबनि होइ छै से केरा कुशियार जरूर जरूरत रहै तऽ कि कोना ओकर बता कऽ टोटल टोटल के रेट बतै दिऽ ने हमरा अहाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा अढ़ाइ सए रुपैआ तऽ सभटाके रेट तहन तऽ ई गलत भए गेलै सभटाके अढ़ाइये सए रेट जे लगेबै तऽ ओइमे जे छै से तऽ दखू देखियौ दखू सुनू नहि तऽ कहलहुँ जे अढ़ाइ सए रुपैये जे सभटाके लगेबै तऽ कमसँ कम एको सए ठीक छै आब राखै छी तहन